आज के ज़माने में जब हम टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहें हर चीज में टेक्नोलॉजी मोबाईल में अपने टी वी से लेके हर चीज चाहे हाँथ की घड़ी क्यों न हो हर चीज में हमने टेक्नोलॉजी ढूंढ ली है उसको हमने हर चीज में डाल भी दिया है कैसे उस चीज को हम अपने आप चलने वाला बना दे अब वो चीज़ें आ रही हैं उसको अपन आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं तो ये सब चीज़ें जैसे जैसे हमारे देश में आ रही हैं जैसे जैसे हमारे दुनिया में आती जा रही हैं लोग उतने ही ज़्यादा आलसी होते जा रहे हैं कुछ काम खुद करते ही नहीं हैं वाॅशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए फ़िर हाँथ से धोना भूल गए आजकल तो बर्तन धोने के भी मशीन आ गई है जिसमें डालो बर्तन और वो एकदम साफ हो के और सूख के निकलते है तो एक तो ये हो गया कि इंसान बहुत ज़्यादा आलसी हो गए है दूसरा ये कि जो टेक्नोलॉजी से जो भी हमारे डिवाइजेज़ होते हैं मोबाईल ही यो ले लो उसको तो उसमें से कितनी सारी इन्फ्रा रे इन्फ्रा रेड रेज़ निकलती हैं जिससे हम ही को हानिकारक पहुँच सकता है हो सकता है कि अगर हमने उसको तकिये के नीचे रख के सो गए और अगर वही चीज हम बार बार बार बार करते जा रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि या तो हमारे को अजीब लगने लगेगा तबियत खराब लगने लगेगी या तो कोई आपको बीमारी होने के चांसेस हो जाते हैं अब बच्चो में जो टेक्नोलॉजी का यूसेज है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है चाहे कम्प्यूटर हो गेम खेलना है और मोबाईल हो मोबाईल में सोशल मीडिया चलाना है वाॅच हो उसमें उनको वाॅच में भी गेम आने लगे है उसमें भी खेलना है तो छोटे छोटे बच्चे जो आजकल सिर्फ मोबाईल देख के बड़े हो रहे हैं तो उनके दिमागों में जो रेज़ निकलती हैं वो बहुत ज़्यादा खराब होती हैं उनसे क्या होता है कि उनका याद करने का जो या याद करने याद करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम होते जाती है तो वो फोकस नहीं कर पाते एक चीज में कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाते एक चीज में उनको बार बार वो चीज पढ़नी पड़ती है दोहरानी पड़ती है तब जाके उसको वो सीख पाते हैं और पढ़ पाते हैं ऐसे ही हमारा मोबाइल का हो गया अब टी वी में आते हैं तो टी वी तो इतनी बड़ी होती है अब उसको अगर हम पास से देखेंगे तो हमारी आँखें खराब होने का है दूर से देखेंगे तो कुछ नहीं होता उसमें बस अगर टी वी में पानी चला गया तो सॉर्ट सर्किट के वो हो जाते हैं इंटरनेट जो हम आजकल उतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वाई फाई यूज़ कर रहे हैं हमारे घरों में वाई फाई लगा रहता है मोबाईलों में नेट चला रहे हैं ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है हम गूगल यूज़ कर रहे है तो उसमें में से हम अपना पढ़ाई का पूरा समान निकाल लेते हैं और खुद दिमाग लगाना नहीं चाहते किसी चीज में और आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस का हम बार बार यूज़ कर रहे है और जैसे जैसे ये आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स आ रहे हैं हमारे आगे आने वाले समय में तो इससे हो सकता है कि हमारा जो इम्प्लॉयमेंट है जो जॉब्स हैं वो भी खत्म होने लगे हैं क्योंकि उसमें हम क्या रखने लगेंगे रोबोट्स को काम पे रखने लगेंगे जो अपने आप काम करेंगे